समाजमे औरतके नाचैके लिए मने नहि देल गेल छनि अनुमति किएकि जे छै ने बुझै छथिन समाजके आदमी औरतके नचनाइ एगो खराब बात छै किएकि घर बाहर से घर तक तऽ नचनाइ ई औरतके शोभाके बात नहि छै ई औरतके नाम पर जे कोइ नाचै छथि से हुनका कलंक बुझाइ छनि नाचनाइ जे छै ने से किए ने छथिन समाजमे दोसरोके बाल बच्चा पर गलत असर करतनि एहि दुआरे जे छै नाचैके वर्ग समाजके आदमी सब पाबन्दी लगा दै छथिन किएकि ई समाजमे औरतके नृत्य करैके लिए एहि घरके गार्जियन से मतलब जे छै ने सुझाव माँगऽ पड़ै छनि मतलब जे छै हमरा जे छै से नाचऽ दियौ तैयो जे छै नहि नाचयके कहै छथिन हमर समाज की कहत हम जे छै ने समाजमे रहै छी समाज से अहाँके देखला से दोसरोके बच्चा इहए सिखतै समाजमे जे छै नीक काम करबाक छै नचनाइ नीक काम नहि छै दूसरा आदमी सब देखके जे छै ने से गलत सोचत किएकि जे छै ने किनकर पुतौह छै से नाचै छथिन किनकर बेटी छै से नाचैत छै ई नचनाइ जे छै ने एक नीक बात नहि छियै किएकि जे छै एहि सऽ नचनाइ सऽ कोनो थोड़बे जे छै ने नाम ऊँच होइ छै नीक नाचल जे छै ने नचनाइ जे छै नै ई औरत सभके काम नै छै औरत सभ घरमे रहै छथिन बड़ सुन्दर बात छै घरमे रहू नचनाइ जरूरी नै छै